आतां बार्देश तालुकांत सगळेच साण सण हे साजरे करतात खंयचे खंयचे सण म्हणपाक गेले जाल्यार ते चवथ जाता दिवाळी जाता आनी सग मैन म्हणटात ते आमचे बार्देश तालुक्यांतली मैन म्हणटात ती शान म्हणटात ती आमची बोडगेश्र्वराची जात्रा बोडगेश्र्वराचे जात्रेक म्हणटात हो तो सगळ्या गोमंतकाचो सगळ्या गोंयचो लोक हो देव बोडगेश्र्वराक पांय पडपाक येता आनी त्या निमितान सगळे नातेबाय कशे लागीं जातात मागीर हे आमकां सगळे कल्चर सगळे हिंदू मुस्लीम क्रिस्चन म्हणजे सगळे लोक जात्रेक येतात आप आपले स्टॉल्स लायतात थंय फक्त ते सणाक देवाक पांयां पडपाक येता कित्याक बोडगेश्र्वराची सगळ्याच आमच्या गोंयकारांच्या सगळ्या रिलिजनांतलीं सगळ्या धर्मांतल्या लोकांची खूब श्रद्धा आहा तेजेर म्हणून तीं येतात हे धर्म आमचे वेगवेगळ्या धर्माचे लोकांक लागीं हाडटा परत तशेच जे लोक आसता जांकां काम नासता कांय नासता ते तेंका काम गावता मागीर आमी म्हणूंक शकता परत आमचे कडेन सेलेब्रेट जाता बार्देश तालुकांत म्हणटात ते शिगमो शिगमो जो आमची गोंयची संस्कृती दाखयता परत गोंयचे जे वाद्य आसा घुमट मागीर ताशे धोल तेजो वापर हे करून परत अशें म्हणटात की होळ्येच्या दिसांनी रातच्यो चडशे म्हणटात होळ्येच्या दिसांनी एक्सिडंट बी जातात ते बरे न्हू कित्याक रातची कीर किरी बी भोंवतात अशें म्हणटात आनी त्या खातीर वेग वेगळ्या जाग्यांचेर जाग्यांचेर होळ्ये कडेन होळी पेटयतात हेज्या खातीर वातावरण शुद्ध जाता तशेंच रातचे लोक म्हापशेचे आमचे चडशे लोक आसता ते रातचे रोमटां भोंवतात रोमटां भोंवतात म्हणजे वाजयतात ते म्हणटा आयज आमच्या वाड्यार वाजयता आमच्या वाड्यार वाजयता गुलाल आसा आमच्या वाड्याचो हेजो एक एक हेजो अर्थ असो म्हणजे की एक एक वाड्या वेयले लोक आपले ते घुमटां बीन वाजोवन वातावरण वातावरणांत जें कितें वायट नेगेटिव्ह वायब्ज नेगेटिव्ह वायब्रेशन्स आसा तीं सुदारतात परत मिलाग्रिसाची चर्चीची म्हणत जाल्यार आमी अशी प्रता आसा की मिलाग्री लेडी मिलाग्रीस लेडी मिला एन्ड आनी आई लइराई म्हणटा ही भयणी आनी तांचें अशें आसा की तिची जात्रा जाली की तिचें फेस्त जाली की सोंपता ती जात्रा जाता आनी हें आमकां खबरूच आसा मिरा बाइ ही म्हणटात ती लइराईची भयण आनी ती हिंदू आसली बट तिका भाटयले गेलें सो तेंचें अशें जाता की मिराबाइ आसा ती लइराईक कळे धाडटा आनी लइराई म्हणटात ती मिराबाइक तेल धाडटा हो असो आमकां भयण भावाचो बॉन्ड पावपाक अशें गावता